हैलो भैया तुस प्लंबर होर बोला दे अच्छा अच्छा ते में अपने बाथरूम दी फिटिंग करानी ही इ'यै बाथरूम दी फिटिंग करानी मिगी इन्ना पता निं ऐ पर केह् रेंज ऐ इं'दी अच्छा अच्छा अच्छा ओह् प्लास्टिक दा किन्ना रेट ऐ दौ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हां अच्छा अच्छा ते में करानी ऐं फिटिंग एह् सोल ते आएओ कोई कल्लै परसों धोड़ी आओ ते दिक्खी लैओ बाथरूम ते भी दिक्खियै बाथरूम असेंगी समेआन लखाई ओड़ेओ